मुंहिंजी सभिनीनि खां वॾी अचीमैंटा आहे मुंहिंजी पढ़ाई ॿ हज़ार पंद्राहं में किनि ई कारण सां मां मुंहिंजी पढ़ाई छॾे छॾी हुई उन खे मां ॿ हज़ार टेवीह में पूरी कई त इहा मुंहिंजी सभिनीनि खां वॾी अचीवमैंट आहे कि पंजनि सालनि जे गैप खां पोइ बि मां मुंहिंजी पढ़ाई सुठी तरह सां पूरी कई ऐं हिन ते मूंखे जाम गर्व आहे